हा राजस्थान में स्वास्थ्य खे वठी जेके कवर कयो वेंदो आहे हो ॾाढी चङी तरीक़े सां कयो वेंदो आहे हुनखे कार्यक्रम में चङी तरह ॾेखारियो वेंदो आहे मानसिक रोगियुनि जो ॾेखारियो वेंदो आहे ऐं उन्हनि जे स्वास्थ्य थियण जी चिन्ताउनि खे बि कवर कयो वेंदो आहे उन्हनि जे बारे में चङी तरह सां जानकारी ॾींदा आहिनि ऐं नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि खे उन्हनि माण्हुनि खां पुछी ॿुधाईंदा आहिनि ऐं जेके समाचार ॿुधाईंदा आहिनि उहे हुन में बि स्वास्थ्य ऐं जे लाइ कीअं रहिजे ऐं डॉक्टर ईंदा आहिनि चङी तरह उहे सलाहूं बि ॾींदा आहिनि जेके माण्हू हुनखे ध्यान सां ॿुधंदा आहिनि उहो हुन में फ़ाइदो वठी सघंदा आहिनि जीअं मूंद बदिलजंदी आहे त ॿुधायो वेंदो आहे की असांखे पंहिंजे लाइ कहिड़ी कहिड़ी सुरक्षा करणु खपे